हैलो डफआथथध़ आं

आं बोल्लो बोल्लो तुसें फोन कीते दा ही लम्बड़दार जी सलाम ऐ आं जी आं जी बोल्लो चोरी करी गेदा अच्छा तुस जानदे ओ उस बंदे गी अच्छा अच्छा दस्सो केह् करना ओह्दा दिक्खो जी साढ़े शरिया दे स्हाब कन्नै बड़े कानून न जेह्के तरीके कन्नै करदे न लेकिन अज्जकल तुसेंगी पता ऐ की गौरमेंट इंडिया नै बड़ा गै अपने स्हाब कन्नै रक्खे दा ते सज़ा तुसें अपने स्हाब कन्नै देनी जां कंस्टीट्यूशन दे स्हाब कन्नै सज़ा होनी ऐ ते इस्लाम दे स्हाब कन्नै ओह् सज़ा निं होई सकदी जियां जियां थुआढ़ी मर्जी तुस अपन स्हाब कन्नै करो ठीक ऐ ठीक ऐ सलाम ऐ